असांजे खेत्र में मनोरंजनु करण लाइ ॾाढियूं सारियूं जॻहियूं आहिनि असां असांजे ॿ टे न असांजे खेत्र में मॉल वग़ैरह आ्हे न ॾाढा वॾा वॾा मॉल आहिनि और पार्क वग़ैरह आहिनि जाग्रति पार्क थियो सुरमा पार्क थियो रो कटाई घाट वेंदा आहिनि ॾाढा माण्हू इअं अलॻि अलॻि प्रकारनि जा जीअं त ओॾे अ थियेटर हली वेंदा आहियूं मूवी ॾिसंण उते बि ॿ टे आहिनि असांजे इते थियेटर और अ रेस्टोरेंट वगै़राह आहिनि उते ई माण्हू मनोरंजन करे सघनि था ॾाढा असांजे इते मनोरंजन करण लाइ ॾाढो कुझु आहे माण्हू जे जेका बि ईंदा आहिनि ॿाहिरां बि ईंदा आहिनि त इते ई मनोरंजन करे हली वेंदा आहिनि असां ए इते ॾाढो सुठो आहे ॾाढो बढ़िया आहे मस्तु